हाँ मुझे दस से दस लाख के बीच में पाँच नंबर याद हैं एक लाख चौबीस हज़ार पाँच सौ बत्तीस दो लाख पैंतीस हज़ार छः सौ अड़तीस पाँच लाख पैंतीस हज़ार आठ सौ दस छः लाख अड़तीस हज़ार नौ सौ दस सात लाख सात हज़ार चार सौ दस